जोंनि गामियाव मोसानायाथ' जों बैसागुखौनो जों बिराद माबायो आरोखि साबसिन मोजां मोनो जोङो न'खर न'खर साफ्रोमबो हिन्जावफोर जायना हौवाफ्रा ओंखारा बेफोरो हिन्जावफोर गोजा ओंखारनानैबाबो मोसायो बिदिनो जोङो बिद'न दख'ना ब्लाउस गोजा जोमग्रा गोजा पाहारनि जोमग्रा गाननोसै ओमफ्राय फोथा फुननोसै खानायफोरखौ साजायनोसै गावबा गाव गोसो बायदि बिबारफोर होनानै ओमफ्राय जोंङो बिदिनो न' न' बयनिबो न'खराव हाबनानै मोसाहैलाय लायो आरो जेनोबा फार्स्टआव ओंखारग्रोजोबनोसै जों ओमफ्राय ज' जानानै न'खर न'खर हाबनानै मोसानसै आरो बिदिनो दामग्रा देग्रा लानानै माबानानै हौवा हिन्जाव हौवाफोरबो ओंखारफायोबा ओंखारफायो आरो एखम्बा एखम्बा एखम्बा हौवाफ्रा ओंखारा बिदिनो सोरबा लाजियो सोरबा मायो बिनि थाखाय जों हिन्जावफोर गोजा ओंखारो आरो बैसागुफ्राव बिदिनो जोंनि गामियाथ' बारा माबा नङा नालाय अब्लाबो जोंनि गामि खाथिफोरनि गामिफ्राव माने बैसागु फांशन जायोब्ला जों मोसाहैयो थाङो आरो इनभाइट खालामहरो नालाय बिसोरो जोंखौ बिदिनो खेला दुलाफोर होयो आरो गामि गिदिरफोरा माने खारनाय बारनाय गथ'फोरखौ गेले होयो ओमफ्राय हिन्जावफोरखौ बिदिनो संनाय बादायलायनाय ओमफ्राय माबा माने दुरुं बोनाय काबाद्दि गेलेनाय बेफोर बादि दाव हमनाय बेफोर बादि खेला होयो आरो गामिफ्राव ओमफ्राय बिदिनो सेम आमतिसुवाफ्रावबो होयो आरो जों आमतिसुवायाथ' खान्थाल थाइजौ जानायनि सम नालाय बेहायबो गामिफोराव अखा हाब्लाबो गामिनि मानसिफ्रा हौवासा गथ'फ्रा बोराइ बोराइफ्रा मानि जाय एसे जुवान बिसोरो ब'ल खेला गेलेयो बिदिनो ब'लनि बोरमा जानाय माबानाय मानि बेबायदिनो गेलेयो आरो सेंग्राफ्रा गामिआव ओमफ्राय बिदिनो खेला दुला सोब आनो दावला हमनाय माबानाय हांसो होसोनाय बेफोर बायदि खेलाफोरखौ होयो आरो हिन्जाव फोरनिआबो बिदिनो काबाद्दि गेलेनाय बैसागुआव जेरै होयो बिदिनो होयो आरो आमतिसुवा यावबो ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोरनो बिदिनो मोसानायखौ माबा खालामनो होयो आरो बादायनो होयो गथ' उन्दैसाफोरखौ हिन्जावसा जा हौवासा जा मोसानो बादायनो होयो बेनोसै आरो आं माबा एसेनोसै